فیس بک ٹوئٹر انسٹا گرام ان کا استعمال کیسا ہوتا ہے اگر میں استعمال کرتا ہوں میں کیا دیکھنا پسند کرتا ہوں انسٹا گرام پر خوبصورت قدرتی مناظر سفر کی تصویریں فورڈ ویڈیو اور بائک رائڈنگ کلپس فیس بک پر دوستوں کی پوسٹنگ مقامی خبریں پرانی یادیں اور کمپیو کمیونٹی گروپ کی سرگرمیاں ٹویٹر پر خبروں کی تیزی سے اپڈیٹنگ رہنما کی بیانات اور سماجی موضوضوعات پر گفتگو میں کیا پوسٹ کرتا سفر کے تجربات موٹیویشنل باتیں یا اپنے دل کی بات قدرتی مناظر کی تصویریں کبھی کبھار اپنے خیالات پرمبنی پول یا سوالات کتنا وقت خرچ کرتا روزانہ شاید ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ صبح خبروں کے لیے شام کو دوستوں کی ایڈیٹس یا ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور تھوڑے سا وقت اپنی پوٹس یا کمنٹس کے لیے پسند کی جانے والی چیزیں دوستوں کی زندگی اور خیالات سے جڑنے کا موقع نئے رجحانات اور معلومات کا تیز بہاؤ اپنی بات کہنے کی آزادی پرانے دوستوں سے جڑے رہنا